ہاں جى بھيا ہاں آپ ڈيليورى پاٹنر بول رہے ہيں جى ہاں ميرا ہى پارسل تھا كيا ہوا كيوں ليٹ ہو گيا یہ

ارے بھيا مجھے تو ضرورت تھى بہت مجھ مجھے تو بہت زيادہ ضرورت تھى ميں نے اسى ليے تو آڈر كيا تھا مجھے آج ہى چاہيے تھا نہيں اور فائدہ کيا بس يہى تھا کہ آپ پارسل پہنچا ديتے مجھے ضرورت تھى ميں نے ميں نے آج ہى كے ليے مجھے جانا تھا كہيں مجھے چاہيے تھا اب میں کل کيا کروں گى بتائيے آپ مجھے